جہاں تک کی بات ہے کہ مختلف موسموں سے تو ہر انسان کا الگ الگ آنند ہوتا ہے کسی کو گرمی پسند ہے کسی کو سردی پسند ہے جہاں تک کی بات ہے انسان گرمیوں میں جو یہاں آم کا سیزن ہوتا ہے جو آم کھاتے ہیں گرمیوں میں لوگ نہاتے ہیں بہت سارے بار لوگ ٹہلنے جاتے ہیں جہاں پہ ایٹماسفیئر میں آکسیجن ہو جیسے بغیچے ٹہلنے جاتے ہیں اور گرمیوں میں لوگ جو بچے ہوتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں جب ہوتی ہیں اسکولوں میں کالجوں میں تو ہمارے بچے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اپنے رشتے دار کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مل کے آتے ہیں جہاں تک کہ بات ہے سردیوں میں تو کسی کو سردی پسند ہے کسی کو گرمیاں پسند ہے سردی کے موسم میں لوگ چائے کا چائے کی چسکی بہت سارے لیتے ہیں چائے کا لطف اٹھاتے ہیں اور جہاں تک کہ لوگ سردیوں میں گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور گھر میں کمبل میں سونا زیادہ پسند کرتے ہیں اسی طرح گرمیوں میں لوگ باہر جس طرح رہنا چاہتے ہیں اسی طرح ٹھنڈیوں میں گھر میں رہنا چاہتے ہیں اور جہاں تک کہ موسموں کی بات ہے اگر موسم چینج ہوتا ہے تو انسان کی کھان پان بھی چینج ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں چائے سردیوں کے موسم میں پکوڑے تلے جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں تک کہ انڈے زیادہ استعمال کیا تاکہ انڈے کھائیں